پچھلے کئی سالوں میں ہمارے آس پاس کی بہت سارا ماحولیات بدل چکا ہے جیسے کہ پہلے کے زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے لیکن آج کے زمانے میں لوگ لوگوں کے پاس پکے گھر اینٹا وغیرہ سے لوگ گھر بناتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو کافی آرام پہنچتا ہے اور ہمارے ارد گرد پہلے کے زمانے میں پیڑ پودے ادھک ہوا کرتے تھے لیکن ابھی کے زمانے میں پیڑ پودے بہت کاٹے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کی سانس لینے میں کافی دقت ہو سکتی ہے اس لیے ہم لوگوں کو پیڑ پودے کو ادھک سے ادھک لگانا چاہیے جیسا کہ ہم جانتے ہیں سمندر آج کے زمانے میں دھیرے دھیرے سوکھتی نظر آر ہی ہے اس لیے ہم لوگوں کو پانی کا کم سے کم خرچ میں کام نکالنا چاہیے اور ادھک سے ادھک ہم لوگوں کو جنگل لگانا چاہیے اور ہم لوگ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو پہاڑ بہت اونچا ہوتا ہے جس پہ چڑھنے کے لیے دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اور ہمارے آس پاس کی مٹی بھی دھیرے دھیرے بدلتی جا رہی ہے اس کا کارن ہے گرمی آج کے زمانے میں بہت گرمی ہوتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں بھی گرمی نظر آتی ہے جس سے کہ صحیح سے فصل نہیں ہو پاتی ہیں جس سے کہ لوگوں کو کھانا پینا کھانا پانی میں دقت پیدا ہو رہی ہے اور اس لیے ہم لوگوں کو مٹی کو سرکچھت رکھنے کے لیے اس میں پانی کا لگانا پانی پٹانا بہت ضروری پڑتا ہے جس سے کہ ہماری فصل اچھی ہو سکے اور ادھک سے ادھک ہماری جیون میں فصل آ سکے اور سب پان لوگوں کو جیون کو سدھارنے کے لیے بہتر ہو